شمالی ہندوستان میں زیادہ تر مغلیائی کھانے پسند کیے جاتے تھے جیسے کہ بریانی کباب نہاری جنوبی ہندوستان میں اڈلی ڈوسا سامبر شمالی ہندوستان میں لوگوں کے لباس زیادہ تر شلوار قمیض اور کرتا پجامہ ہوتے ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں لوگوں کے پہناوا ساڑی دھوتی شمالی ہندوستان میں موسم ٹھنڈا یا گرم ہوتا ہے جبکہ جنوبی ہندوستان کا موسم زیادہ گرم اور نمی ہوتی ہے شمالی ہندوستان کے زمین میں زیادہ پہاڑ اور بارش ہوتی ہے جبکہ جنوبی ہندوستان میں زیادہ تر کھیتی اور سمتل زمین ہوتی ہے شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان ایک ثقافتی فرق ہے